कुझु वक़्तु अॻु जी ॻाल्हि आहे घटि में घटि ॿ साल थी विया हूंदा मुंहिंजे घोट जो एक्सीडेंट थियो हुओ जंहिंमे उन जी बांह जूं हॾियूं टुटी पयूं उहो असां हिंदुजा में ऑपरेशन कराई उहो ठीक करायोसीं तंहिंखा पोइ असांखे कंहिं सलाह ॾिनी त तव्हां सिहत जो वीमो करायो तव्हां खे केॾीमहिल बि उहे पैसा भरिजी मिलंदा इनखां पोइ असां उहो बीमो करायोसीं स्टार हेल्थ जो जंहिंमे मुंहिंजे घोट जो ॿ दफ़ा एक्सीडेंट थी चुको आहे उन में असांखे पूरा पूरा पैसा भरिजी मिलिया आहिनि